असांजे राजस्थान में अञा बि ही हिंदू ऐं मुस्लिम में जहिड़ो झॻिड़ो आहे जीअं त अगरि हिंदू ऐं मुसलमान जो घरि आसे पासे आहे त अगरि उहो कुझु पूॼा पाठ था घर में करनि अगरि उन्हनि जी थोरी बि आवाज़ु मुस्लनि माण्हू वटि पहुचे थी त उहे पंहिंजो जहिड़ो झॻिड़ो करण घर था अची वञनि जीअं पासे में ही अगरि हिंदू जो मंदरु आहे ऐं हुननि पासे मुस्लमाननि जो घरु आहे अगरि हिंदू पंडित पंहिंजे मंदर में हिन सुबुह जी आरिती शाम जी आरिती पुॼा पाठ था करनि अगरि हुनजी थोरी बि आवाज़ु मुस्लनि जे घर थी वञे त उहो होॾी महिल ही जहिड़ा झॻिड़ा करण अची वेंदा आहिनि ऐं अगरि अहिड़ा घणेई त्योहार आहिनि जंहिं में होली आहे ॾियारी आहे अगरि होलीअ ॾींहुं ॿाहिरि पाणि रंग था खेलू ऐं मिली झुली सभु रंग खेलींदा आहियूं ऐं हुता को बि मुसलमान माण्हू लंगींदो आहे ऐं उहा रंग उन्हनि खे लॻी वेंदो आहे त हू हुन ॻाल्हि में बि झॻिड़ा कंदा आहिनि ऐं जीअं जेको ॾियारी आई ॾियारीअ ते बि आरिती वग़ैरह थींदी आहे ॾीआ वग़ैरह बारींदा आहिनि ऐं ॿाहिरि फटाका फोड़ींदा आहियूं त अगरि हुननि खे उन्हनि जी आवाज़ बि न वणंदी आहे त बि हू घरि अची करे जहिड़ा झॻिड़ा कंदा आहिनि हिन वजह सां मुसलमान ऐं हिंदू में ही जेका जेड़ा झॻिड़ा हलींदा रहंदा आहिनि ही अञा बि हिन में परिवर्तन कोन आयो आहे आयो आहे परिवर्तन पर ॾाढो घटि आहे जेको परिवर्तन अचिणो खपिजे अने हू परिवर्तन अञा न आयो आहे हिन लाइ